हलो हेलो जी बोलिए मुझे क्लासमेट की कॉपी ख़रीदना है और और वह क्या कहते हैं मोनोस्पति बच्ची की थर्ड लेना था कि कैसे है कितने में देते हैं पूरा लेंगे दो दो पीस कौन सा अच्छा यह मोनोस्पति का हाँ गुड इंग्लिश का अच्छा एक पेन्सिल का भी लेना था यह नहीं आता है एक एक डिब्बे में हाँ हाँ जो छः पीस का आता है अच्छा क़मल का पैकेट कैसे हैं अच्छा वह क्या कहते हैं रिफिल भी लगती है उसमें क्या अच्छा जैसे वह पाँच रुपये में दुकान में देते हैं वही लेना था अच्छा आते हैं खुला लेना था हाँ और इसको क्या कहते हैं और यह भी है यह जुमेट्री बॉक्स बच्चे वाला अच्छा कितने का है एक पीस

अच्छा यह यह एस्टे एस्टेप्लर है आपके पी दस नंबर का वह कितने का है अच्छा पचास हुआ और पिन का वह एस्टेप्लर पिन का क्या रेट है दस रुपये का कितने पीस रहते हैं उसमें दस पीस रहते हैं और क्या कहते हैं यह वर्ग वाली कॉपी भी है वर्ग वाली कॉपी जिसमें रहती है खटाल बनी हुई वह भी दो पीस लेना था

अच्छा हिन्दी इंग्लिश उसमें आता है ना दो दो पीस दे दीजिए दोनों तो ठीक है